हॅलो हा स्पायस गोवा रेस्टोरंट न्ही मातशी ऑर्डर बरोवन घे आं बांगड्याची कडी शीत तळील्लीं सुंगटा गालम्याची किसमुर सोलकडी आनी जर बिमलांचें लोणचें आसा जाल्यार तें आं आनी अड्रेसुय सांगता तो बरोवन घे घराचें नांव स्वरगंधा बॅला विस्ता वाडो शिरसय तळ्या कडेन थिवी बार्देस हांगा मातशें ते ऑर्डर डिलीवर कर आं